हाणे मां हिकु वेझो हिकिड़े दोस्त जे चवण सां हिकिड़ी ऑडियो बुक वरिती हुई ऐं इहो पहिरियों दफ़ो आहे की कोई बुक पढ़ण जे जॻहि ते ऑडियो बुक वठी करे पढ़ा पियो ॿुधां पियो ऑडियो बुक पढ़ण सां ॿुधण सां मूंखे हीअं पियो लॻे की मां पंहिंजे बचपन में हली वियो आहियां नंढे हूंदे हीअं पियो लॻे की कोई मूंखे आखाणियूं थो ॿुधाए जीअं नंढे हूंदे असांजूं ॾाॾियूं ऐं नानियूं ऐं वॾा ॿुधाईंदा हुया की हिते हीअं थियो हुंअ थियो हीअं पियो लॻे की केरु मूंखे हिकु आखाणी थो ॿुधाए जामु मस्तु लॻो हीअं ॿुधी करे ऐं ॿी ॻाल्हि त ऑडियो बुक जामु जामु सस्ती हूंदी आहे अगरि हिनजी तुलना कयां नॉर्मल बुक सां मतिलबु हिकु बुक जे अघ ते मां ॾह ॾह ओर ऑडियो बुक वठी सघंदो आहियां हीअ त जामु फ़ाइदे जी ॻाल्हि आहे ऐं वातावरण खे बि कुझु नुक़सानु न पवंदो आहे अगरि केरु चाहे त अनगिनत ऑडियो बुक वठी सघंदो आहे

ऐं मां ऑडियो बुक खे किथे बि केरी करे सघंदो आहियां खणी वञी सघंदो आहियां बसि हिकु मुंहिंजे मोबाइल में ख़ाली ऑडियो बुक डाउनलोड करिणी आहे बसि निकिरी वेंदमि अगरि हीअं ई मां बुक खणी वञां त मूंखे बुक खे संभालणो पवंदो ऐं अॼुकल्ह त बरसाति जो मौसमु आहे त वधीक ध्यानु रखिणो पवंदो ऐं बुक जो छा हूंदो आहे बुक फाटी बि वेंदी आहे कॾहिं लेकिन ऑडियो बुक मे इअं कुझु न थींदो आहे त मुंहिंजो ओवरऑल ॿुधायांव त हिकदमि मस्तु एक्सपीरियंस हुयो हुयो ऑडियो बुक जो